हाँ जी

जी मैं डॉक्टर कृतिका बात कर रही हूँ दुर्बे क्लीनिक से

अच्छा तो आपने कुछ खाया था खाने में नहीं नहीं बाहर का शादियों का यह रेस्टोरेंट का कुछ ऐसा जी जी आपको कैसा लग रहा है मतलब कि लूज मोशन वगेरह हो रहे हैं या उल्टियाँ हो रही हैं जी आपने कुछ जी आपने कोई मेडीसिन वगैरह लिए थे लेफ्ट साइड पेन होता है या राइट साइड पेन होता है आपको अच्छा तो आपने अभी कोई भी दवाई नहीं लिए हैं जी आप ऐसा करो कि आप मेरे क्लीनिक आ जाओ

परासिया नाका में आरोग्य हॉस्पिटल सुभा दस से चार बजे तक के जी और खूब पानी पियो आप जी पानी की कमी नहीं होना चाहिए और ठीक है और एक्स रा भी कराना पड़ेगा आपका एक्स रा कराना पड़ेगा जाँच करनी पड़ेगी कि देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है पेट में किस वजह से हो रहा है जी जी ठीक है ठीक है आप आ जाना ग्यारह बजे आ जाना जी जी जी मिल जाएँगे आपका एक्स रा करवाना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि इन्फेक्शन है कि क्या है जी ठीक है और कुछ आप जानना चाहते हैं ठीक है आप आओ आराम से और पानी खूब पियो ठीक है ठीक है और बताओ